कुच साल पहले के पुराने मोबाइल और नए मोबाइलों में भी ऐसे कई अंतर हो चुके हैं क्योंकि पहले के माेबाइल छोटे छोटे आते थे ओर अब थोड़े इस्मॉटफ़ोन और एंड्रॉएड फ़ोन आने लगे हें जो काफ़ी अच्छे हैं इन में हम इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पुराने मोबाइलों में हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे पुराने मोबाइल सिर्फ़ कोलिंग के लिए या मेसेज भेजने के लिए उपयोग होते थे लेकिन अभी के मोबाइल में हम कुछ भी कर सकते हें अगर टी वी भी देखना हो तो टी वी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस नेट रीचार्ज करवाओ और फटाक से मोबाइल में

हमारे यहाँ नेटवक का जो कनेक्सन है वो अब इंटरनेट का कर के रखा है तो उनकी वाइरिंग वग़ैरह भी बहुत दूर दूर लम्बी लम्बी तालाबों से नदियों से हो हो के भेजी गई है और मैं जो सिम यूज़ करती हूँ वो मैं एयरटेल की सिम यूज़ करती हूँ और एयरटेल की सिम में मैं ढाई सौ ढाई सौ रुपये का पेक डलवाती हूँ जो मेरा एक महीना चल जाता है जिस में मेरा इंटरनेट भी आता है अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड कोलिंग आता है तो वो मुझे काफ़ी सही लगता है